अपन देश भारत जे अइ ओ बहुत अलग अलग समुदाइसँ जुड़ल देश छै आओर भारत देशके सुन्दरता इएह छिए ई एकटा इन्द्रधनुषके जकाँ छै जेकि सात रङ्गसँ मिलल एकटा सुन्दर आकृति प्रदान करैए आओर किछु किछु असामाजिक तत्व जे छै एहिमे भेदभाव करैके कोशिश करै छै एहिमे नफरत फैलाबैके कोशिश करै छै लेकिन एखन तक भारतके जनता ओकरा स्वीकार नहि केलकैए नफरतके सब प्रेमसँ रहब पसन्द करै छै आओर हमहूँ वएहमेसँ छी हम अपन समुदायसँ बाहर गेलहुँ हँ किछु समय लेकिन एहन हमरा कोनो दिक्कत नहि भेल अइ सब हमरा पिआरके अनुभूति देलक बहुत पिआरसँ हमरा राखलक